जॾहिं असां वटि सामान या समय घटि हूंदो आहे त असां सिंधी ज्यादातर चेरो फुलको ठाहींदा आहियूं ऐं चेरो फुलको थी वियो चेरी कोकी थी वई कोकी बि जल्दी ठही वेंदी आहे भत्त थी वियो ऐं चेरो भत्त त ॾाढो ई वणदो आहे असांजे ॿारनि खे बि ॾाढो वणदो आहे ऐं पर चेरो फ़ुलको चांहि सां सभु गॾ सभिनि खां जादा असां ठाहींदा आहियूं छा आहे जल्दी ठही वेंदो आहे बसि लूण मिर्च लॻाए करे मोइण विझी जल्दी सां हिक फ़ुलको पचाए छॾ ऐं खा ॾाढो सुठो बि लगंदो आहे ऐं थोरो अगरि जादा समय या ऐं सामानु घटि आहे त खिचड़ीं खिचड़ी या चेरी खिचड़ी बि कॾहिं कॾहिं ठाहींदा आहियूं साबूदाणनि जी खिचड़ी बि ठाहींदा आहियूं किरिंग बि ठाहींदा आहियूं हे सारी शयूं असां ठाहींदा आहियूं यदि समय या सामान असां वटि घटि हूंदो आहे त कॾहिं कॾहिं कोकी बि ठाहींदा आहियूं कोकी बि आसानी सां ठही वेंदी आहे सामान न लगंदो आहे थोरो सो समय जादा लगंदो आहे पर सामान यदि घटि आहे असां वटि त असां कोकी ठाहे था सघूं कोकी चेरी कोकी या मिठी कोकी बि ठाहे था सघूं ऐं अटो कोन्हे त बेसण वारी कोकी बि था ठाहे सघूं ॾाढी सुठी लगंदी आहे खाइण में चांहिं सां खा मिठी कोकी मख़ण सां खा ॾाढी ॾाढी वणदी आहे असांखे